देखिए ऑनलाइन तरीके से डांस को सिखाना ठीक है अभी जिस हिसाब से तकनीक बढ़ रही है तो लोगों तक तो हर व्यक्ति तक इसकी पहुँच बन रही है लोग सीख रहे हैं और जो टैलेंट है बस्तियों में छुपा ये बाहर निकल रहा है परंतु ये कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए घातक सिद्ध हुआ है जिनका रोजी रोटी इसी से चल रहा था जैसे हमारे बस्ती में भी देखें तो कई ऐसे डांस के टीचर थे जो बच्चों को सिखा रहे थे और वो टैलेंट बाहर निकाल कर ला रहे थे परंतु अभी की स्थिति में देखें तो ये तकनीक के आने से ये उनकी दुकानें बंद हो गईं हैं जिससे इस पूरी इंडस्ट्री डांस इंडस्ट्री को प्रभाव पड़ा है